हमारे गाँव में एक लोग हैं फिलहाल में उनका इस समय मुझे नाम तो नहीं पता भूल गये हैं और वो आते हैं हमारे गाँव में सब भाषा भी जानते हैं मतलब हिंदी भी जानते हैं इंग्लिश भी जानते हैं और भोजपुरी भी जानते हैं आते हैं तो सब लोगों को अपने मतलब बहुत सारे जगह मतलब वो जानते हैं घूमने के लिए तो घुमाने के लिए लेकर जाते हैं और उनकी भाषा वो कोई भी भाषा मतलब बोले वो उस भाषा में उनका भासा में समझ कर अपने भाषा में समझते हैं और लेकर जाते हैं घुमाने के लिए वहाँ पर बड़े बड़े मतलब दूर दूर तक लेकर जाते हैं बनारस उनारस जैसे और आगे भी जहाँ लोग जान जाना चाहते है वहाँ लेकर जाते हैं घुमाते हैं वहाँ खिलाते पिलाते हैं खूब अच्छी तरह से फिर उसके पैसा भी लेते हैं और फिर उसके बाद जब और उस इंग्लिस हिंदी सब सारी भाषा जानते हैं हम जाने नहीं जाने जो गांव के लोग होते हैं सबको ले कर जाते हैं पारी पारा बारी बारा से करक सबको लेकर जाते हैं कोई बोलने जो भी भोजपुरी बोले हिंदी बोले इंग्लिश बोले जबकी भाषा वह समझ लेते हैं लेकर जाते हैं घुमाते हैं घूमा फिरा कर भी वापस भी लेकर आते हैं लेकर आते हैं तो पैसा भी देना पड़ता है देते हैं लोग और सबको इस नून का हम तो नाम तो नहीं बता सकते हैं पर वो बहुत अच्छे खासे मतलब बहुत अम्ह जानते बहुत जानकार मतलब वो हैं शख़्स जो कि उनको सब कुछ पता है सब भाषा भी आती है बोलने उलने की बंगाली भाषा भी थोड़ी थोड़ी आती है उनको